बच्चे अपने मनोरंजन के लिए खाली समय में बहुत से खेल खेलते हैं जैसे कि लूडो फुटबॉल कैरम क्रिकेट इत्यादि इस तरह के बहुत से खेल खेल कर बच्चे अपना मनोरंजन करते हैं इससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और यह यह मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल होता है पहले के समय में बच्चे अपने स्कूल का कार्य पूरा कर के बाहर बहुत से खेल खेला करते थे गार्डन में जाना जैसे कि और क्रिकेट फुटबॉल इत्यादि ये सारी चीज़ों से बच्चे अपना मनोरंजन करते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं है अब समय बदल गया है तो लोग बच्चे आज कल के जो बच्चे हैं वो बाहर जा कर खेलने की जगह अपने मोबाइल में ही ज़्यादा गेम खेलते हैं और टी वी देखते हैं छोटे बच्चे ज़्यादातर अपना टी वी देख कर मनोरंजन करते हैं और फ़ोन में तरह तरह के गेम खेलते हैं जो खेल पहले वो बाहर जा कर खेलते थे आज कल वो फ़ोन में ही घर बैठे बैठे खेल कर अपना मनोरंजन करते हैं ऐसे में उनकी शारीरिक गतिविधियाँ भी थोड़ी कम हो गई हैं उनका दौड़ना व्यायाम करना ये सारी चीज़ें भी कम हो गई हैं लेकिन अब वो जो बाहर खेले जाने वाले खेल हैं वो घर पर बैठ कर ही फ़ोन में खेल कर अपना मनोरंजन करते हैं और बाहर खेलने भी कम हो गया है